असांजे सिंधीअ जा छह डाइलेट आहिनि विचोली सिलोरी लारी ताड़ी लासी कुछी विचोली जेकी आहे उहा भाषा असांजी पढ़ाईअ में ऐं ऑफ़िसुनि जे यूस में ब्रिटिशनि जे ज़माने में माना अंग्रेज़नि जे ज़माने में यूस कई वई हुई